वित्तीय खेत्र में सुधार सां त ॾिसो सभिनो खो वॾी ॻाल्हि त इहा अथव अॼ जी तारीख़ में स्टेट छा मां त इंडिया जे बारे में चवंदुसि इहा जेको यूपीआ ई जे थ्रूआउट पेमेंट वगैरह जो सिस्टम कयो आहे गवरमेंट इहो ॾाढो बढ़िया कयो आहे हाणे हिन नंढी नंढी शइ जे लाइ बैंक न वञिणो पवंदो आहे ॿियो वॉलेट में कैश कैरी न करिणो पवंदो आहे इहा शइ ॾाढी सुठद़ी आहे कॾहिं पैसो आहे निकिरऊं था सफ़रु कयूं था खीसे में भओ थींदो आहे की भाई पैसो हुओ त ईअं हिकु ॾाढी बढ़िया छै हिन जो वठी करे हर आम माण्हू खे हिन जो फायदो मिलियो आ अॼु असां वञूं था जीअं कई शइ नंढी नंढी आहिनि यूपीआई जो हिकिड़ो इहो बि बैनिफिट थियो अथव की हिन नंढा जेके ग़रीब माण्हू हुआ कंहिंखे फुटकर न हूंदो हुओ इहे सब न हूंदो हुओ हुननि खे उहो पूरी पेमेंट मिली वेंदी आहे हाणे छोजो पाइ टू आने जो हिसाब हिकु साथ थी वेंदो आहे यूपीआई में ॿियो हिन सां गवरमेंट खे टर्नओवर मिलो ॾाढी सुठी शइ आहे इहा औरि हिन सां हर खेत्र में छड़ो हिकिड़े स्टेट जी ॻाल्हि न कंदुसि हिन खे ऑलओवर इंडिया में सभिनीनि खे फ़ाइदो थियो आहे ऐं ॾाढी सुठड़ी शइ आहे ऐं बाक़ी त इहो हिक तरीक़े सां वित्तीय खेत्र जो ई सिस्टम थी वियो वितकी क्षेत्र में बि बि इलाही शयूं आहिनि जेके हाणे डेवलपमेंट थींदियूं थी वञे ऐं इंप्रूव थींदियूं थी वञनि